नमस्कार सर आप प्रिया रेस्टोरेंट से जी सर मैंने अभी माया नाम से है न ऑर्डर किया था परयार नगर पर जिसमें दो थाली और दो चाऊमीन और एक मसाला दोसा था तो सर बहुत बहुत धन्यवाद मतलब आपके यहाँ का खाना बहुत ही टेस्टी है और बजट भी सही है और मतलब टाइम पर पहुँच भी जाता है इतना मौसम ख़राब होने के बावजूद भी डिलीवरी बॉय फिक्स टाइम पर पहुँच गया तो सर हमें बहुत खुशी हुई आपसे आपके यह रेस्टोरेंट के बारे में आपकी यह सारी चीज़ें जान कर और नेक्स्ट अगली बार भी हम चाहेंगे आपके रेस्टोरेंट से भी कुछ मंगाए तो इसके लिए सर बहुत धन्यवाद